ہلو ہاں جی جی میں یہ ڈاکٹر روحی صاحبہ سے میری بات ہو رہی ہیں جی جی ہم نے کل در اصل نا اپنا ایک ہمارا پیشنٹ تھا جس کو ہم نے ایڈمٹ کیا ہے آپ کے ہاسپیٹل میں ہاں اس کو اس کی ہاں پیشنٹ پیشنٹ کا نام عبید تھا جی ہمیں در اصل اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی تو پھر اس کے جو اسٹامک میں ہے ایک فگر پین وہ اٹھا تھا جس کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پائی تھی اور کچھ وہ جو کچھ بھی کھاتے تھے وہ ال الٹی آ جاتی تھی پھر ان کو واپس ابکائی آ جاتی تھی لیکن ہا اب آپ نے اس کا علاج شروع کیا ہے دو دن سے وہ آپ کے ہاسپیٹل میں ایڈمٹ ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان کو آپ کب آپ ڈسچارج کر رہے ہیں اور پھر ہمیں کیا کیا ان کے حساب سے کیئر کرنی پڑے گی ان کی در اصل یہ جو ہمارے عبید صاحب ہیں یہ چائے کے بڑے شوقین ہیں کیا ہم ان کو چائے جو ہم نمکین چائے بناتے ہیں تو ان کو دے سکیں

اوکے شکریہ شکریہ بہت بہت میم آپ کا